औ आब' दा ए नोंनाव साहा बागान बिफां साहा बिफां दं होन्दों नामा आंनोथ' एसे बुरजा नांगौ थिन बिगासोनि नांगौमोन एसे बुरजायैनो नांगौ ओमफ्राय दामालाय बेसे दामा बेसे ओमफ्राय दामा बेसे

आयौ दस थाखा बांद्राया एसे खम खालाम जाया आथ थाखासोनि आथ थाखासोनि आंथ' बुरजा नांगौ थिन बिगासोनि एसे बुरजा नालाय ओमफ्राय एसे खम लादो मा आब' आथ थाखासोनि ए दस थाखा खरियानो गोलैयो बुरजा लाबोगोनबाबो खमायथारा आरो आब' खमायनो हाला होम्बालाय ओमफ्राय जेनेबा लाबोनानै माबायदि दोनफैनांगौ माबायदि गायनांगौ आं बेखौ आंथ' गायफेराखै ना आब'

बिदि बिदि खालाम नांगौ ने आब'

आं माने गायफेराखै नालाय ओंखायनो सोंहरदों आरो आङो माबायदि दोन्नांगौ माबायदि मानांगौ बेखौ आं मोन्थिफेराना गायफेराखै ओंखायनो बेखौनो ए ओमफ्राय होनबालाय दामखौ खमायनो हाथारला आब' औ दे होम्बालाय औ दे